में तुसेंगी सनाना चाह्ना कि साढ़ै ग्रांऽ दै बिच्च फसल कियां कियां बेची जंदी सबतो पैह्लैं हून बस इसलै कनक बस असैं ब'ड्ढियै ते गाही ते भो शोह् लाया बस ते हून असैं केह् बोलदे उऐ मक्कां रहाउड़ियां मक्कां राही ओड़ियां ते मक्कां जियां गै बड्डियां होंनियां थोह्ड़ियां म्हीने खंडै फ्ही असैं उनेंगी हैल देनां हैल देईयै हैल देईयै फिर असैं गोड्डी करनी गोड्डी करियै जियां गै मक्कां अस्सू म्हीनैं तक होर बड्डियां होई जानियां अगलै मतलव की जुलाई म्हीनैं तक अगलै होई जानियां फ्ही उनेंगी दोह्री गोड्डी देनीं फ्ही अगस्त ते सतंबर च मक्कां ठीक बड्डियां होई जंदियां ते अक्तूबर महीनां तक्कर पक्की बी जंदियां मक्कां बड्डियां होईयै फिरी शुरु होई जंदी साढ़ै ग्रांऽ दे बिच्च बाह्ड्डी बाह्ड्डी जियां शुरु होई बाह्ड्डी शुरु होई मक्कां असैं कट्टियां मक्कां तोड़ियां फ्ही मक्कां असैं सकानें गी रक्खी ओड़ियां ओह् उप्पर किसै बी सरनैं पर जां कोई बाह्र अपनैं टीनैं पर जां कुदै बी सकानें गी रक्खी ओड़नें अस मक्कां फिर अस मक्कां सकाई ऐ ते जेह्का हुदा कड़कैल उसी अस किट्ठा करियै ते इक तड़ शुड़नें लाई तड़ लाईयै रक्खी ओड़नें ते मक्कां मक्कां सकाइयै अस सकाइयै ते फ्ही कुट्टियै अस मक्कां हत्थैं कन्नै मक्कां कुट्टियै ते साफ करियै जिन्नियां मक्कां घर खानैं आस्तै लगदियां असैं उन्नियां सारियां अस रक्खी ओड़नें बाकी मक्कां बाकी मक्कां अस कुदै हट्टिया जाईयै बेची ओड़नें फिर अस मक्कां बेचियै नहाड़ै बदलै हट्टिया दा कोई समान लेई लैत्ता जियां जेह्कियां चीजां साढ़ै घर नेंई होंदियां न जियां तेल होईया कोई लून बसार बगैरा ओह्दै बदलै मतलव की घरे गी समान लेई औंनें अस भिरी समान लेईयै ते इयां गै मक्कां होईयां बड्डियां भिरी तोह्ड़ा उग्गेआ ते भिरी अस गेड्डी मक्कां दा कम्म होईया समाप्त फ्ही अस गेड्डा मक्कैं सा बाग राह्नें अस साढ़ै पाहाड़ी लाह्कै धान नी होंदे हैन व कनक लांदे हैन मक्कां शा बाद गेड्डा नवंबर लाई लैओ नवंबर महीनै तक अस नवंबर दिसंबर म्हीनैं कलक रहानें कनक निक्की निक्की होऐ ते बर्फ पेई जंदी साढ़ै बर्फ पेईयै जनवरी फरवरी च ते मार्च च थोह्ड़ी कनक साढ़ी बड्डी बड्डी होई जंदी भिरी उऐ प्रासैस आईयै गेड्डा जेह्का तुसें सनाया कि मक्कां कनक कनक बड्डी होईयै फिर अस उऐ इयां साढ़ा सर्कल पूरा चलदा क्राप्स बगैरा ते फिर इयां अस क्राप्स बेचनें हट्टियैं अग्गैं मतलव की तोह्ड़ी जी क्राप्स साढ़ै जिन्नी गै निकलदी जमीनै च साढ़ी जेह्की बी कनक जां मक्कां जेह्की बी निकलदी जेह्ड़ियां साढ़ै घर खानैं आस्तै यूज़ होंदियां ढोडें दा आटा होईया फुल्कें दा आटा होईया एह् अस कराटा दा प्याहियै घर आह्नियैं अपनैं रक्खी ओड़नें ते जेह्का कोई बाद्दे दा जेह्कियां मक्कां जिन्नियां सारियां साढ़ै जूस होंदियां बद्द जेह्कियां अस हट्टियां बेची ओड़नें ते ओह्दै बटावै समान लेई लैन्ने ते इयां करियै गै ग्रांऽ बिच्च साढ़े लोग इस हिसाव कन्नै सब कुश करदे इस हिसाब कन्नैं अपनां सर्कल चलांदे ते बस साढ़ी स्टेट जम्मू ऐंड़ कश्मीर च जादातर इयै होंदा केह् आखदे मक्कां होइयां कनक होई चौल होइये वा साढ़े इलाके चौल नी होंदे हैन साढ़े इत्थें ग्रां थोह्ड़ा प्हाड़ी ल्हाका ऐ कलौतै कलौतै साढ़ै प्हाड़ी ल्हाका ऐ ते इत्त बिच ओह् घट्ट होंदे चौल घट्ट होंदे थोह्ड़ा इयां तिरछे स्हाबै दा ऐ नी ते उत्त चौल घट्ट होंदे ते ते इयै अस रहानें एह् होईया कनक होई मक्कां होईयां जादातर अस इयै लान्नें अपनैं घरैं ते इयै साढ़ा पूरा सर्कल चलदा ते बस तुसें में होर बस इन्ना सनाना चाह्ना कि मक्कां ते कनका दा असें फायदा बी ऐ कनक लाईयै अच्छी मक्क होऐ तां अच्छी मक्क ठीक मक्क होई जंदी साढ़ै अस बेच्चियै उसी अपनां घरा दा सारा सर्कल चलाई लैन्ने खाना पीना घरे दी कोई टैंशन नी होंदी ऐ ते बस इयां करियै गै गेड्डा साढ़ा सर्कल चलदा ते धन्यवाद